हैलो आप फूल वाले बोल रहे हैं क्या हाँ मुझे फूल मुझे फूल लेना है मेरे घर में पार्टी फंक्शन है इसलिए मुझे फूल लेना है फूल हो जाएगा आपके यहाँ कौनसा फूल है आपके पास तो मुझे न घर सजाना है मुझे एकदम ताज़ा ताज़ा फूल चाहिए क्या आपके यहाँ से आ नहीं सकती होम डिलेभरी नहीं हो सकता है आना ही पड़ेगा तभी होगा कैसे के जी दीजिएगा फूल सौ का के जी है और लच और क्या कहता है जो लच्छी बना के नहीं रखते हैं फूल का हाँ माला माला भी और क्या कहता है गेंदा का फूल का लच्छी जो नहीं लटका जाता है वह वाला नहीं मिलेगा वह मिल जाएगी उ पीला वाला गेंदा वाला फूल बड़ा बड़ा और यह छोटा छोटा वाला भी जो पीला और ल रेड कलर का जो होता है वह भी फूल चाहिए थोड़ा सा माने दो ढाई के जी वह भी फूल ले लेंगे हाँ क्योंकि मुझे घर सजाना है गेट सजाना है मेरे घर में न घड़वास है इसलिए जो पूजा करना है तो मुझे एकदम ताज़ा ताज़ा फूल चाहिए मुझे माला बनाने के लिए क्या हो जाएगा तो कितना के जी किजिएगा कैसे दिजिएगा हाँ अच्छा और मैडम जी लच्छी बना ही कुल मुझे चाहिए वह वह लच्छी बना रहेगा न त यहाँ पर हम घर सजा सकते हैं और गुलाब का कली व नहीं मिलेगा कली वाला जो फूल होता है वह वाला वह थोड़ा हाँ वह कैसे पीस दिजिएगा गुलाब का फूल ओह वह पीस के हिसाब से मिलता है नहीं तो गुलाब का फूल मुझे ज़्यादा नहीं लेना है मुझे तो गेंदा का ही ज़्यादा लेना है और क्या कहता है मुझे और फूल फेट के हमको लेना है के जी के हिसाब से गुलाब तो मैं पीस में ही लूँगी क्या हो जाएगा आपके यहाँ ओके मैम ओके ओके तो मैं आकर ही ले लेती हूँ ठीक है आकर मैं ले लेती हूँ ठीक है